ओ कोर्स करबै जे दुआरे सारा बात जे छै करेबै किताब कोन कोन किताब अहाँके यऽ एहिमे सब सुविधा

आँय सब सुबिधा छै सबचीज मिलतै

ओएह सब बिषयमे करै पड़तै सब चीज दिऔ सब किताबके खोजिके दिऔ

सब मिल जेतै हँ ओएह सबके छै लेबाक यौ मिल जेतै नहि नहि ओएह सब ओएह सब लेबै हँ ओएह सब सबटाके दैके काम करबै

बीपीएससीके लेल सब किताब मिल रहल छै तऽ आब सब उपलब्ध छै आब लैके लेल जाए रहल छियै हम जेबै तबे ने हँ तऽ जाए रहल छियै

हँ अच्छा सब लै लऽ पहुँच